भारत जा पंज सिंधी प्रसिद्ध माण्हू जंहिंमें राम जेठमलाणी वॾा वकील आहिनि भारत जा ऐं लालकृष्न आडवाणी बीजेपी नेता आहिनि वरिष्ठ ऐं कमला केसवाणी जो असांजी भारत जी मानियल गायकार आहिनि ऐं वासूदेव देवनानी जो कि लोक सभा अध्यक्ष आहिनि ऐं पंजो आहे साधू वासवाणी जो की प्रसिद्ध लेखक आहिनि जो सभु लेख लिखंदा आहिनि सभु किताबूं छपंदा आहिनि हिननि जी किताबूं सिंधियुनि जे हर घर घर में हूंदी अईं असांजा इहो पंज ई प्रसिद्ध नेता बि आहिनि